योग खाली व्यायाम कोन्हे उहा त हिकिड़ो प्रकार सां घरेलू डॉक्टर आहे और हिनमें असां योग करे करे पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखूं था ऐं इहो खाली व्यायाम कोन्हे हिन सां माण्हू ॾाढो स्वस्थ रई सघे थो ऐं ॾाढो लंबी उमिरि जी सघे थो दवाउनि खां परे रहींदो ऐं खर्चो बि न थींदो ऐं ॾाढो स्वस्थ रई सघे थो योग करे करे माण्हू